جہاں تک میری فیملی کا کی بات ہے تو میری فیملی میں کچھ کُل سات لوگ ہیں میرے والدین میرے والد صاحب جو ہیں ایک بزنس مین ہیں اُن کا فرنیچر کا کام ہے وہ ہماری فرنیچر کی خود کی شاپ ہے اور ہم خود بناتے بھی ہیں مینوفیکچر بھی ہیں ہر طرح کے فرنیچر ہم بنایا کرتے ہیں اور میری والدہ ہاؤس وائف ہے وہ گھر کو دیکھتی گھر سنبھالتی ہے الحمد اللہ بڑی نیک ہماری والدہ ہے اور بہت ہی شفقت کے ساتھ ہمیں رکھتی ہیں اور ہم اُس کے بعد ہم پانچ بھائی ہیں بہنیں نہیں ہیں ہماری کوئی اور ہم میں جو ہوں اُس میں سے میں ابھی کام بھی کرتا ہوں اور پڑھتا بھی ہوں اور میرے علاوہ میرے جو چار بھائی ہیں وہ الحمد اللہ وہ سب کے سب ابھی پڑھ ہی رہے ہیں ایک تو اُن میں دو اُن میں سے یونیورسٹی میں ہیں اور باقی ایک ہائی اسکول میں اور ایک ابھی اسکول کے اندر ہے ٹین نائنتھ کلاس میں ہے